اردو زبان كے بارے میں لوگوں كے درمیان كچھ غلط فہمیاں جو ہیں وہ بہت عروج پر عام ہو چكی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے كہ لوگوں كو لگتا ہے كہ جب سے مغل سلطنت مغل بادشاہوں كا جو عہد گذرا ہے زمانہ گذرا ہے جبھی سے اس اردو كو رواج ملا ہے حالانكہ ایسا نہیں ہے كہ ان كے آنے سے یہاں پر اردو كا رواج ہوا ہو یعنی وہ بولتے تھے جبھی سے ان كا بولنا شروع ہوا ہو بلكہ اس سے پہلے سے كافی پہلے سے ہی یہاں پر اردو كا رواج ہے تو یہ ایک غلط فہمی ہی ہے جو لوگوں كے درمیان ہے كہ یہاں پر انہیں كے آنے سے اردو كا رواج ہوا اور اس كو كیسے دور كر سكتے ہیں تو اس كو دور اسی طرح سے كیا جا سكتا ہے كہ ہم پچھلی تاریخ كو اٹھائیں ان كے اوراق كو پلٹیں ان كو پڑھیں ان كو سمجھیں اور لوگوں كو بتائیں اور لوگوں كو بھی چاہیے كہ پچھلی تاریخ كو اٹھائیں اس كوپڑھیں اس كو سمجھیں تبھی جا كر كے ہم آگاہ ہو سكتے ہیں اور ان غلط فہمیوں سے دور ہو سكتے ہیں ان غلط فہمیوں كو ختم كر سكتے ہیں